प्राकृतिक सुंदरता प्राकृतिक सबसे बढ़िया जगदीश्वर महादेव है वहाँ का जो है पेड़ पौधे और वहाँ का पानी है छोटे छोटे जो है पहाड़ है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही पुराना मंदिर है और बगल बगल में है पहाड़ के पहाड़ है बगल बगल में और अच्छा बहुत अच्छा लगता है मतलब सुंदरता इतना है उस मंदिर पर मंदिर का और वहाँ का पौ पौधे जो है और वहाँ का छोटे छोटे जो है पहाड़ है यह बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ की सुंदरता आप एक बार जाएँगे ना वहाँ पर तो आपको महसूस होगा कि हाँ हम कहीं आएँ हैं और वहाँ जो है का चमक धमक जो है अलग ही है कहीं भी आप घूमेंगे लेकिन वहाँ चले जाएँगे ना तो आपको चमक अलग ही दिखेगा आप सोचेंगे कि हाँ मैं कहाँ आ गया हूँ यहाँ का पौधे पौधे क्या रंग लाते हैं और छोटे छोटे पहाड़ हैं और बीच में जो है झील है पानी है और मंदिर है बगल में और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ़ से जो है गाँव है और बीच में इतना बढ़िया सा मतलब इतना अच्छा सा है गाँव में बीच में सुंदरता मंदिर है मंदिर के बगल में पूरा पहाड़ है पहाड़ के बीच में झील है पानी बहता रहता है तो वहाँ आएँगे ना आप तो कहेंगे कि हाँ कहीं आएँ हैं वहाँ की सुंदरता अलग ही भव्य है वहाँ की सुंदरता अलग भव्य है और हम यहाँ का देख लीजिए हम संगम गए थे तो संगम जो है अलग ही सुंदरता है वहाँ घाट पर गए देखे पानी का झील जो पानी बह रहा था क्या वहाँ का नज़ारा है आप एक बार जाएँगे तो कहेंगे कि हाँ कहीं आएँ हैं संगम में ना तो हम चले गए थे ना वहाँ का झील वहाँ का पानी वहाँ का मतलब बगल बगल में जो सुंदरता है एकदम बढ़िया से लाइटिंग अच्छा खासा मतलब चमक धमक है वहाँ वहाँ गए हैं उसके बाद हम यहाँ चले जाइए मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर में गएँ हैं हम मिर्ज़ापुर का तो क्या ही बताएँ मिर्ज़ापुर का चले गए थे पहाड़ पर वहाँ का पहाड़ इतना ही सुंदर लगता है हमको इतना ही सुंदर लगता है वहाँ जाते है ना तो ऐसा लगता है कि वहाँ से आए ही ना इतना अच्छा लगता है वहाँ पर पहाड़ पर कालीखो चले जाइए वहाँ पर वहाँ बगल में मंदिर है वह भी भव्य है अच्छा लगता है काली कालीखो चले जाइए और वहाँ से खड़े हो जा करके पहाड़ कैसे तो वहाँ से नज़ारा देखेंगे ऐसा लगता है जन्नत में आ गएँ हैं वहाँ का सुंदरता अलग है और जो पहाड़ पर जाते हैं ना तो झील में जाइए आप झील जाएँगे ना तो कहेंगे हाँ मैं कहीं आ गया हूँ झील पर भी बहुत और कालीखो चले जाइए झील पर चले जाइए झील का जो पानी बहता हुआ देख लेंगे ना तो कहेंगे हाँ कहीं आ गए हैं यहाँ छोड़ यहाँ से छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा बोलेंगे मैं यहीं रहूँगा इतना अच्छा लगता है वहाँ पर वहाँ का नज़ारा ही पहाड़ पेड़ पौधे और छोटे छोटे छोटे पत्थर हैं जिसमें राम राम लिखा हुआ है अलग ही रूतबा है वहाँ का वहाँ चले जाएँगे तो ऐसा ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से जाए ही ना यहीं रहे और वृंदावन का जो झील है ना पानी गंगा मैया का अरे वह क्या बोले बहुत ही अच्छा है पानी जब बहता है ना आपको आप देखेंगे तो बोलेंगे मैं कौन से नज़ारे मैं कहाँ आ गया हूँ जन्नत में आ गया इतना वहाँ की सुंदरता वहाँ भव्य है एकदम अच्छा लगता है और आप चले जाइए काशी हम तो काशी गए हैं भाई क्या नज़ारा है बम बम महादेव वहाँ का पानी वहाँ का झील वहाँ की सुंदरता पेड़ पौधे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ बहुत अच्छा लगता है ठीक है घाट वहाँ का बाप रे बाप क्या अच्छा लगता है यार चले जाओ ना महादेव की वहाँ झील पर और गंगा मैया के पास ना तो यह लगता ना कि मैं यहाँ से जाएँ ही जाएँ ही ना इतना अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का पानी गंगा मैया का लहरते हुए जाते झील वहाँ का और बगल का घाट और वहाँ का पेड़ पौधे इतना ही अच्छा लगता है कहने की बात नहीं हम तो वहाँ गएँ हैं घूमें हैं टहरे हैं आप चले जाइए जौनपुर जौनपुर में हम गए हैं जौनपुर का झील वहाँ का नदी वहीँ वहाँ का पेड़ पौधे सई नदी वाओ क्या है वहाँ का नज़ारा ही अलग है वहाँ जाएँगे ना आप बोलेंगे कि क्या नज़ारा क्या यहाँ वहाँ का मानसून इतना अच्छा लगता है हवा इतना बढ़िया चलता है और पेड़ है और इतना सारा पेड़ है उसके बाद पानी बह रहा है वहाँ जाकर बैठ जाएँगे तो यह लगता है जन्नत में आ गए हैं इतना अच्छा लगता है वहाँ पर वहाँ का नज़ारा ही अलग है सई नदी का नज़ारा ही अलग है आप बोलेंगे अरे यार कहाँ से कहाँ मैं आ गया हूँ अब मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं इतना अच्छा लगता है पेड़ पौधे वहाँ का हवा मतलब आप क्या ही बताएँ खुश हो जाता है दिल की हाँ कहीं आए हैं मैं मानसून वहाँ का अलग ही है वहाँ का मानसून एकदम अलग ही है हम तो जा गए हैं भाई ना हमको तो इतना अच्छा है इतना प्यारा लगता है ना कि हम यहीं झील में रहे झील में नहाएँ धोएँ और पेड़ के पेड़ पौधे के पास रहें और हवा चले तो वाओ हवा लें बढ़िया है एकदम अच्छा लगता है और प्राकृतिक क्या ही बताएँ कि आप वहाँ के बगल के खेत खेत बारी बढ़िया मतलब सब कुछ अच्छा लगता है वहाँ आप जाईए एक बार देख लीजिए एकदम अच्छा लगता है हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है सई नदी का लहर पानी वहाँ का पेड़ पौधे वहाँ बैठ जाएँगे आप पुल पर खड़े हो जाएँगे देखेंगे नज़ारा बाप रे ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम एकदम अच्छा लगता है आप एक बार जा के देखिए वहाँ पर हम तो गए हैं भाई हम तो ख़ुश रहें देखें हम विंध्याचल गएँ हैं विंध्याचल में क्या बताएँ वहाँ का चले जाएँगे गंगा मैया के पास ना घाट पर तो लहर गंगा मैया का देख लीजिए वहाँ का सुंदरता देख लेंगे ना आप वहाँ का मानसून देख लेंगे प्राकृतिक का नियम देख वहाँ अलग ही है आप जाकर एक बार देख लीजिए एकदम भव्य है भव्य आप जाकर देखिए हमको तो अच्छा लगा है और भगवान मानसून वहाँ का अलग ही है अच्छा लगता है मुझे